हेल्ल' मेडाम मेडाम दा मोनाबिलिनि ओंख्रिखौ मा मा संनांगौ बेखौसो आं सोंहरनो कल खालामनाय जादोंमोन नोंनाव औ दे मेडाम ओमफ्राय नोंसोर जानायाव साबेसे जागोनथाय मेडाम अ ओमफ्राय नों संनो थिननाय बुस्तुफोराथ' गैया मेडाम नारजिआबो बाजाराव लायनांगोन ओमफ्राय नायाबो गैया मैथायाथ' दङमोन ओमफ्राय बेखौ दायो लायब्र'बनोसै नामा मेडाम एसेल' दङ औ औ मेडाम बाजाराव खरसा खालाम नांगौआ गोबां दङ बानलुबो गैया नै साम्ब्रामबो गैया दायो बेफोरखौ लायनो मेडामा आंनोहाय फैसाखौ आंनिखौनो बाहाय होनोसै ना नोङो बे दखानदारजोंनो रायज्लायना गारबो नांगौ बेफोरखौ फैसाखौहाय औ दा मोनाबिलिआव फैबा होफैनोसै मेडामा औ दे औ मेडामा मा मा मावगासिनो अफिसावलाय बिजिथार नामा अ होनब्ला दायो बे मोनाबिलिनि ओंख्रिखौ गोबाङैनो संथारनांगोन ने मेडाम औ होनब्लाना औ औ दे जागोन मेडाम ओमफ्रायो मेडामा बे नारजि अमाखौहाय गोखाखौ बांसिन होनांगौ ना मा जाखो ना गोदैखौ एसे बांसिन होनांगौ समान समान होनांगोन ने बिदिबा औ दे ओमफ्रायो मेडामा दा बेसेबां टाइमफोराव सफैगोनथाय मोनाबिलियाव अ दे लोगोफोराबो ज' फैफाखागोन नामा मेडामजों खनसेनो औ ओमफ्रायो मेडाम बे जानाय समावहाय बे साम्ब्राम माबा माबि थाइबेंफोर बिदिखौ लाबोफानांगौ नामा बाजारनिफ्राय औ दे आरो माबाफोर नांबावगौ नामा मेडाम आसार माबा माबिफोर औ दे दे मेडाम होनबा नोङो दा मोनाबिलियाव फैदो